میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں واقعی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ میرے لئے بہت متاثرکُن ہیں جی میں عبد الرحمٰن ہوں میں نے شروع سے ہی آپ کے کیریئر کی پیروی کی ہے اور میں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ اپنے مطلوبہ کیریئر کو کس طرح متوازن رکھیں گی

یہ سمجھ میں آتا ہے اور آپ کے کیریئر کی بات کرتے ہوئے آپ کی حالیہ فلم لاجواب تھی کیا آپ اِس بارے میں کچھ بصیرت کا اشتراک کر سکتے ہیں کہ آپ اِس طرح کے متنوع کرداروں کے لئے کس طرح تیاری کرتے ہیں بہت سارے مختلف جوتوں میں قدم رکھنا ناقابلِ یقین ہونا چاہیے ویسے مجھے ایک نئے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ پسند آئی کیا آپ نے کا کیا آپ آنے والے اِسی بارے میں کوئی اِشارہ دے سکتے ہیں اِن الفاظ کے لٮٔےاور بات اشرف بڑے سلیبریٹی ہیں